हमरा ई शिकायत यऽ जे हम ओला जे बुक केने रहौ से हम बुकिङ्ग कऽ टाइम हमरा पैसा दखबैत रहै एक सए साठि लेकिन जखन हम पहुँचलहुँ डे अपन डेस्टिनेशन पर तऽ हमरा ओ दू सए दश रुपआ देखाबैत रहए ई मऽ हमर कोनो गलती नहि छलै हंँ किएकि जे ड्राइवर छलै से रूटके व्यस्तता कऽ देखैत ओ खुद आ मैप कऽ सहीसँ रीड नहि कऽ पएलक एहि वजहसँ दोसर रूट लऽ लेलक आओर रस्ता जे छै से लम्बा भए गेलै आओर एहिमे हमर कोनो प्रकारक गलती नहि रहै तऽ हमर ई कि किराया जे हमरा वृत्ति कए देल गेलै हमरा एक्स्ट्रा फाइन लगलै हँ ई हमरा नहि लागबाक चाही अहाँकेँ ड्राइवर जे छलऽ से हमरा सही टाइम पर पिकअप करए वला नहि आएल पिकअप लोकेशनसँ दूरे ओ पिकअप एक्सेप्ट कए देलक तऽ ई गलत छै हमर ई रिफन्ड होबाक चाही